येस ब्रो गूड तूं कसो आसा हय पयलो मरे नायन्टी नायन्टी आरे आर्टस घेतलो मरे तुगे कितली आयली बरीचशी तूं खंय आता प्रायवेटान घेवपाचो काय ओफलायन पिलेटेड प्रायवेटान करतलो की गोवरमेंटान

हांव बीन गोवरमेंटान पोवचो करतालो रे

फी तांची खंय टेन के ईयरली

हावें गोवरमेंट कॉलेज केंपें हय थंय तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी स्टडी हें बरो आसा रे हय कोम्पीटीशन तुका खूब आसा बट प्रायवेटान मागीर तुका डॉनेशन मेळटा न्ही एडमीशन दिवन हय तुका मेनेजमेंट सीट आसता भायर पुण्याक ही सावित्रीबाई फुले कॉलेज आसा थंय मेळटलें तुका ईफ समज तूं भायर भायर वचपा पयता जाल्यार आवट ऑफ गोवा हय पूण डिपेंड्स ओन तुका कट ऑफ आं इनजिनीयरींग सद्या ईफ समज तूं सद्या मायनींग बी ना न्ही सो मायनींग इन्जिनीयरींग सुद्दां डावन आसा बेटर स्कॉप फोर सिवील आनी मेकानीकल हय हय हय चल्ला बरें सांगपाचें ओके चल बरें तर मागीर मेळूया हय ओके बाय